जय झूलेलाल मुंहिंजी हिकु धीउ आहे वर्षा ऐं नियाणो विनोद कुमार ॿ ॿार अथसि पुट जो नालो समर ऐं धीउ जो नालो परी अथसि ऐं मुंहिंजी हिकु भेणु दुर्गा आहे